हा असांजी आजीविका बिजली पर निर्भर आहे छोजी असांजा सुबुह खां वठी जेका बि घर जा कम थींदा आहिनि हुन स उहे सभई कम बिजली सां शुरू थींदा आहिनि माण्हू हथु पेरु धोइण जे लाइ वेंदो त हुनखे सभिनि खां पहिरियों लाइट खपे लाइट ॿारींदो त पाणी जी मोटर हलाईंदो उन उहो पाणी बि मोटर सां ईंदो त उनमें बि बिजली खपे ऐं रंधिड़े में वेंदो त हुनखे हर शइ में बिजली खपे लाइट मे खपे मिक्सी हलाईंदो कोई ओवन हलाईंदो त हर शइ में बिजली खपे हिनजे करे असांजी आजीविका सॼी बिजली ते ई निर्भर आहे जेमहिल बिजली कटौती थी वञे मतिलबु बिजली नथी अचे त असांखे ॾाढी दिक़त थींदी आहे छो ॿार ॿारनि खे स्कूल मोकिलणो आहे त सभिनि खां पहरियों घर में लाइट हूंदी त ॿार चङी तरह त्यार बि थींदा ऐं हुननि जो नाश्तो रोटी बि ठवंदी बिजेली न थींदी आहे त सभिनि खे दिक़त थींदी ख़े सनानु करण में बाथरूम वञण में हर शइ में दिक़त आहे बिजली कटौती जी ॾाढी परेशानी आहे पहिरियों त ॾाढी बिजली वेंदी हुई लेकिन अॼुकल्ह त बिजली कटौती घटि थी थिए इहा सरकारु सुठो कमु कयो आहे पर वरी बि अगरि बिजली कटौती थी थी वञे त असां घर में कुझु उपाय करे था सघूं जे घर जी हर महिला खे इहे उपाय अचणु खपंदा आहिनि अगरि केमहिल बिजली हली थी वञे त रोशनी जे लाइ तव्हां मोम मोड़ बत्तियूं ॿारियो या फानूसो ॿारो त हुनमें तव्हांखे अछी सुठी रोशनी अची वेंदी जीअं फानूसो ॿारे करे तां घर जा कम बि करे था सघो ऐं अगरि पंखो हलाइणो आहे लाइट नथी अचे त तव्हां विञिड़े सां बि पाण खे हवा ॾियूं था सघूं जीअं घर में बड़ा बुजुर्ग थींदा आहिनि या ॿार थींदा आहिनि त हुननि खे तां विञिड़ो लोॾे था सघो हिन इहे भि हिकड़ी रोशनी जो ऐं बिजली मतिलबु बिजली जो हिकिड़ो उपाय आहे हाणे त कुझु माण्हुनि जे घर में इन्वटर आहे पर कुझु माण्हुनि जे घर में न आहे हर कोई माण्हू पंहिंजी आर्थिक स्थिति खे ॾिसी करे इन्वटर लॻाईंदो आहे ऐं यूज कंदो आहे त हिन ॻाल्हि जो सॼो हे मतिलबु की ए असांजी सॼी आजीविका बिजली ते ई निर्भर आहे